کھیل انسان کو جسمانی سرگرمی فراہم کرتے ہیں جو ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے کھیل کے دوران جسم میں انڈوفینز خارج ہوتے ہیں جو خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں یا انسان کو مصروف رکھتے ہیں جس سے منفی خیالات کم ہوتے ہیں کھیلنا انسان کے اندر خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے ٹیم اسپورٹس انسان میں باہمی تعاون اور میل جول کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کھیل انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط سکھاتے ہیں جسمانی سرگرمی نیند کو بہتر بناتی ہے جو تناؤ کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں کھیل کے ذریعے انسان اپنی تناؤ مثبت طریقے سے استعمال کرتا ہے کامیابی کا احساس ذہنی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے کھیلنے سے غصہ اور چڑچڑاپن کم ہوتا ہے ذہنی توجہ کسی خاص ہدف پر مرکوز ہونے سے مایوس کم ہوتی ہے کھیلنا تنہائی کے احساس کو کم کرتا ہے جب انسان جیتا ہے تو اس کے اندر خوشی اور کامیابی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہارنے سے صبر برداشت اور سبق سیکھنے کا موقع ملتا ہے کھیل سماجی میل جول کا ذریعہ بنتے ہیں انفرادی کھیلوں سے خود پر بھروسہ اور ارتکاز پڑتا ہے قدرتی ماحول میں کھیلنے سے دماغی سکون ملتا ہے مختلف کھیل زندگی کے چیلنج سے نمٹنے کی تربیت دیتے ہیں روزمرہ کی بوریت اور یکسانیت کو کھیل ختم کرتے ہیں یوں کھیل نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی اور جذباتی تندرستی میں بھی اہم کردار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ